हा जय झूलेलाल दादा हरिओम हरिओम दादा मां कुकरेजा थी ॻाल्हायां जेका तव्हां वटि मां न इनोवा बुक कई हुई शिरड़ी वञण लाइ असां छह ॼणा वञणा हुआसीं त हुन लाइ मां ॾह हज़ार रुपिया तव्हांखे अगरी कया हुया जंहिंमें मां ॿ हज़ार एडवांस ॾिना आहिनि हाणे दादा किसो ईअं थी वियो आहे असां मां हिकु ॼणो आहे न हूअ हॉस्पिटलाइज़ थी वियो आहे ओचितो उनखे काई तकलीफ़ थी वई आहे त असांजो प्रोग्राम अॻियां वधंदो न मां महिरबानी करे तव्हांखे हीअ वेनिती थी कयां की जेको मां एडवांस ॿ हज़ार रुपिया तव्हांखे भरियो आहे तव्हां फ़ोन पे या गूगल पे या जंहिं नमूने तव्हां चाहियो मूंखे मोटाइ छॾियो तव्हांखे जेकी मां तकलीफ़ पहुचाई आहे हुन लाइ मूंखे ॾाढो शर्मिंदगी आहे मां माफ़ी थी घुरियां हाणे अॻिते जे प्रोग्राम असांजो अॻियां वधियो त मां वरी ज़रूर तव्हां वटां ई बुक कंदमि हरिओम दादा